शिक्षा साढ़े जीवन आस्तै बड़ा महत्वपूर्ण ऐ शिक्षा दे बिना साढ़ा जीवन आधूर ऐ बिना शिक्षा दे अस कोई बी कम्म कोई बी सम्पूर्ण नेंई करी सकने अस शिक्षा इक इंसान गी स्हेई राह् दस्सने दा जरिया ऐ शिक्षा बिना साढ़ी जिन्दगी आधूरी ऐ जिन्दगी दे बिच्च जिन्न शिक्षा नेंई हासल कीती ओह्दी जिन्दगी आधूरी ऐ शिक्षा गी अस ऐजुकेशन दा नांऽ बी दिन्ने आं इंगलिश दे बिच्च ऐजुकेशन जिसलै बच्चा चार पंज साल दा होंदा तां उसी देना स्टार्ट करी ओड़ने अस ओह् स्कूल जंदा उत्थें ओह्दे टीचर आध्यापक बोलने जिनेंगी अस ओह् बच्चे गी शिक्षा दे जरिए मार्ग दर्शन करांदे न बच्चे गी बोलना लिखना सखाना पढ़ना उट्ठना बैठना एह् स्कूलें बिच्च सखाया जंदा ऐ स्कूल इक शिक्षा दा मन्दिर ऐ जादा कोला जादा लोकें गी अवेयरनैस्स करना चाही दा कि भाई शिक्षा हासल जरूर करो एह्दे बिना कुश नी ऐ जिन्दगी दे बिच्च पैसा नी माईना रखदा इन्ना जिन्ना शिक्षा रखदी ऐ बिना ऐजुकेशन दे तुस कोई बी फील्ड च नेंई जाई सकदे इत्थें तुसें पढ़े दे होगे तां कम्म करी सकदे उत्थें ते इस्सै आस्तै शिक्षा सारें गी लेनी चाही दी ऐजुकेशन शिक्षा अगर केंई पढ़ने गी कमज़ोर होंदे केई कुदरती तेज़ होंदे जेह्ड़े बचैरे कमजोर होंदे न उनें असैं बल्लैं बल्लैं समझाइयै ते स्हेई राह् पर लेना चाही दा भाई इयां नी तूं इयां पढ़ होंसला बदाना चाही दा घटाना नी चाही दा कि ओह् समझै गल्ला गी अग्गैं बदने दी कोशिश करै ते केंई ते शुरु कोला गै तेज़ होंदे पढ़ने गी चलो ओह् ते गाड गिफ्ट आह्ली गल्ल आई ऐ ते जरूरी नी ऐ कि पढ़ियै तुसैं नौकरी गै लैनी ऐ अपनी कम्म बी करी सकदे प्राईवेट पढ़ाई सकदे ट्शयून स्कूलैं ओह् बी इक शिक्षा देने दा जरिया ऐ ते जादा कोला जादा लोग शिक्षित होन तां देश बी तरक्की करदा ऐ ते जिन्न शिक्षा ग्रैह्ण कीती दी होऐ तां ओह्दा भाई आधर सम्मान बी करदे नै लोग साढ़े घर बी सारैं शिक्षा प्राप्त कीती दी ऐ ते अपनै अपनै कम्म करा दे नै अग्गै बी साढ़े जेह्ड़े बच्चे होने असैं उनेंगी इस्सै राह् पर पाना भाई अच्छे पढ़ो अच्छे लिखो अच्छा इंसान बनो गुजारिश ऐ